ہم لوگ سمر ویکیشن میں فام ہاؤس کو گئے تھے ہم لوگ معین آباد پہ تھا وہ فام ہاؤس اور ہم لوگ ہول فیملی ساری فیملی کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے فام ہاؤس کو اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا سویمنگ کیا اور ہم لوگ نے باربی کیو بھی کیا چکن وغیرہ کھایا اور کبڈی ٹینس کرکٹ وغیرہ بھی ہم نے کھیلا میرے فرینڈس کے ساتھ میں نے بہت اچھا کھیلا پلیئنگ کی گیمس کھیلا اور بہت اچھا انجوائے کیا اور ہم نے اچھا کینڈل لائٹ ڈنر بھی اٹیند کیا اور بہت اچھا مزہ آیا سویمنگ کیا اور ہمیں اور ہم رات میں وہاں پر سو بھی گئے تھے ٹو ڈیز وہیں رکے تھے ہم لوگ بہت اچھا تھا وہاں پر وہاں پر کا ویو بھی بہت اچھا آ رہا تھا ہم لوگ گارڈن میں بیٹھے تھے اور وہاں پر بارش بھی پڑ رہی تھی بہت اچھا موسم تھا وہاں کا اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا ہول فیملی کے ساتھے گئے تو اور ہم لوگوں نے بہت اچھا انجوائے کیا